میک اپ ایک اچھی چیز ہے جیسے آپ عیدوں پہ تہواروں پہ فنکشنس میں کرتے ہو اس سے آپ کا لک کچھ چینج ہی ہو جاتا ہے آپ کا پورا لک چینج ہوتا بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہو جیسے کہ آئی شیڈس ہے آئی لائنر ہے بلیشر ہے لپسٹک ہے جس سے آپ اپنے اپنے آپ کو بہت خوبصورت لگتے ہو آج کل یہ میک اپ تو بہت عام ہے ہر کسی کے پاس ہے بنا میک اپ کے تو کئی تو کوئی گھر سے بھی نہیں نکلتا مجھے بھی میک اپ اچھا لگتا ہے کیونکہ اس میں اپنے آپ بہت آپ پریٹی یا خوبصورت لگتی ہو جب وہ آپ میک اپ اپنے آپ اپنے آپ کر لیتی ہو اپلائی کر تی ہو تب بہت اچھی لگتی ہو مگر اس کے نگیٹیو تھنک تھنکس یہ بھی ہے اس کے کہ جب آپ زیادہ دیر اس کی لیمیٹ سے زیادہ دیر آپ کے چہرے پہ وہ رہتا ہے تو کچھ نقصان بھی ہونے کا ڈر ہے آپ کو کہ کہیں پمپلس آ جاتے ہیں کہیں کچھ آئس میں جلنا جلن سی ہوتی ہے کچھ مسٹیک کی وجہ سے زیادہ دیر رہنے سے آپ اگر میک اپ کر کے ودآؤٹ فیس چہرہ دھوئے سو گئے تو آپ کے چہرے پہ اثر غلط بھی ہو سکتا ہے آپ کے پمپلس وغیرہ ظاہر ہونے لگتے ہیں اور آپ کی اسکن خراب ہونے کا بھی ڈر ہے کہ یہ ایک کوسمیٹکٹس ہے اس کو آپ زیادہ دیر تک رکھنے سے آپ کو اس کا نقصان ہی ہو سکتا ہے فائدہ تو ایک دو گھنٹے ہی اٹھا سکتے ہو آپ دو یا تین لانگ لاسٹنگ زیادہ سے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ زیادہ رکھنے سے آپ کے چہرے پہ تو نقصان ہوگا ہی ہوگا اس لئے آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے منٹس رکھنا ہے کتنے منٹس نہیں رکھنا ہے اگر آپ بہت دیر رکھ دیتے ہو لیمیٹ سے زیادہ آپ میک اپ تو ضرور آپ کو اس کا نقصان ہوگا آپ کی اسکین خراب ہو جائے گی یا پمپلس ہوں گے تو اس کے فائدے بھی ہو ہے مگر اس سے زیادہ آپ کے نقصان بھی ہو سکتے ہیں